यहाँ तो काफ़ी ट्रैफ़िक हो रहा है ड्राइवर साहब ये ट्रैफ़िक आज क्यों है अच्छा ये तो हिल भी नहीं रहा है ट्रैफ़िक सब रुके हुए हैं क्या हम समय पर पहुँच जाएंगे ड्रॉप स्थान पर अच्छा कितना समय लगेगा ड्रॉप स्थान तक पहुँचने के लिए फिर तो काफ़ी लेट हो जाएंगे क्योंकि जाम बहुत लगा हुआ है बहुत भीड़ है यहाँ तो देखो ट्रैफ़िक हिल नहीं रहा है कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे हम जल्दी पहुँच जाएं अच्छा तो उधर से चलो ना उधर से कितना टाइम लगेगा ठीक है तो उधर से ले चलो हाँ वहीं से ले चलो ठीक है ठीक है